सीतामढ़ीमे मन जनगतिविधिके लेल बेसिकली पार्कके लेल ओ पार्कमे लोग जाइत छै तऽ पहिले टिकट कटाबैत छै जाहिमे बहुत प्रकारके सुविधा पाओल जाइत छै गाड़ीके सुविधा अन्दर रहैत छै नहाएके सुविधा रहैत छै झूला झुलैके सुविधा रहैत छै बैठैके अच्छा अच्छा फूल सभ रहैत छै आओर बहुत चीज सभ देखैके मिलैत छै नया नया पार्क सभमे आओर फिर खेलके भी सुविधा सभ जैसे कि खेलके सुविधा सीतामढ़ीमे ओ भी अच्छा हइ क्रिकेटके लेके हॉकीके लेके फुटबॉलके लेकरके आओर मतलब सभ प्रकारके खेल सभ भी अच्छा सुविधा इहाँपे हइ थिएटरके सुविधा सीतामढ़ीमे हइ सन्स्कृति आयोजन होइत छै तऽ बहुत अच्छा लगैत रहैत छै आ बहुत सारा लोग अपना ओयजनके लेल आबैत रहैत छै हमरा गाँवमे सिनेमा घरके लेल भी अच्छा अच्छा व्यवस्था सभ हइ इहाँपे सिनेमा घरमे जाइके लेल टिकट कटावैके पड़ैत छै पहिले पैसा दे करके ओकरा बाद जाके सिनेमा देखैके पड़ैत छै सिनेमा घरमे तऽ ओ पार्क गार्डेन आओर मैदानके लेल भी हइ तो अपना पार्क सभ हइ उहाँपे जाकरके सुबह सुबह टहल लै छै लोकसभ आओर फिर जाके बहुत मतलब अच्छा तरहसँ खेलैत छै कुदैत छै दौड़ैत छै घुमैत छै तऽ ई सभके लेल बढ़िआँ सुविधा रहैत छै सीतामढ़ीमे आओर ई सभके अधिकमे मुफ्तमे नहि रहैत छै एहि सभकेँ लेल नहि पैसा लगैत छै बस इएह सभ नास नाटक सभ प्रकारके होइत रहैत छै तऽ ई सभ ने सीतामढ़ीमे देखैके मिलैत छै